मिथिला हमनीके संस्कृति छनि इहाँपे लोग मिथिला बड़ी प्यारसँ बाजै छनि इन भाषामे बहुत सारी मिठास भी छनि इन भाषासँ लोगोसँ झगड़ा से भी कम होइ छनि लोग अपनेसँ बड़ेसँ लेके छोटेसँ बहुत मिठाससँ बाजै छथिन मिथिला मिथिला हमलोगोके बड्ड पुराना भाषा छनि इनको हम बढ़ावा बढ़ावा देबय चाहै छियनि इनके हम संस्कृति बचाबय लेल चाहै छियनि इनके लेल हम बाबा लोग बहुत प्रयास भी करै छियनि करै छी आओर करैत रहबै मिथिला हमलोगोके लिए हम हमारा हमसभनके लिए अपन बहुत बड़ी पुराणिक पिछड़कि भाषा हइ जे हमलोग हमनी मिथिला हमनीसभके संस्कृति ही छियै आओर ई संस्कृतिके हमसभ बढ़ावा देबय लेल चाहै छियनि चाहै छियनि देश विदेशमे हमरसभके संस्कृतिके बढ़ावा हो